ہمارا اتر پردیش میں تعلیمی نظام عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر نکافی توجہ کی مسئلے سے اب بہت اچھے سے نمٹ رہا ہے جیسے اب ہمارے اتر پردیش میں بہت سارے کورسیز لانچ ہوتے رہتے ہیں لگاتار جیسے بچوں میں اسکل ڈولپمنٹ ہو سلائی سکھائی جاتی ہے ٹائپنگ سکھائی جاتی ہے وڈ پراسیز کرنا سکھایا جاتا ہے بہت سارے ایسے کورسیز ہیں جس سے ہم اپنے آپ کے لیے بچوں میں صلاحیت پہنچاتے ہیں اسکل کو ڈولپ کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان سب چیزوں سے ہمارا اتر پردیش نمٹ رہا ہے اور آگے بھی اچھا ہی رہے گا